ہیلو سر گڈ ایوننگ جی میں یاسین بول رہا تھا میں سفر پہ جانا چاہتا تھا آپ ٹورسٹ ایجنٹ بول رہے ہیں کیا سر جی سر میں ٹور کے لیے جانا چاہتا ہوں تو اس کے بارے میں آپ سے معلومات فراہم کرنا اگر آپ ہماری معلومات میں کچھ دے سکتے ہیں تو جی میں وتھ فیملی ہوں اور میری پھیملی میں پانچ فرد ہیں جی جی اس میں میری وائف اور مدر وغیرہ سب ساتھ میں ہیں جی سر آپ مجھے اس بارے میں کچھ انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ اگر میں بائی کار جاؤں تو میں کس طرح جاؤں گا اور مجھے کیا کیا سہولیات ہوگی اور اگر میں بائی ٹرین جانا چاہوں تو پھر مجھے کیا کیا سہولیات ہوگی اور کن کن پرابلمس کو فیس کرنا پڑے گا آپ مجھے اس بارے میں بتا دیں

جی جی سر جی سر وہ میں سمجھ سکتا ہوں جی جی ہاں جی سر ہوٹل تو بک کرانی ہے پہلے مجھے اس کار اور ٹرین کے بارے میں بتا دیجیے پھر ہوٹل کے بارے میں بھی معلومات کرنی ہی تھی کہ وہاں ہوٹل میں بھی ٹھہرنا پڑے گا تو ہوٹل کیسی ملے گی اے سی ملے گی یا نان اے سی کون سی بیٹر رہے گی یہ آپ بتا دیجیے جی سر تو اصل میں بائی کار جانا چاہوں تو میرا کتنا ٹوٹل خرچہ آ جائے گا بائی فرد پہ کہ ایک فرد پہ اتنا خرچہ آئے گا اگر میں بائی کار جاؤں تو اس میں ہوٹل کا اور کھانے کا اور کار وغیرہ کا پورا خرچہ ٹوٹل ایک فرد پہ کتنا آ جائے گا تقریباً اچھا ایک فرد پہ پچیس سو روپئے پڑ جائے گا جس میں ہوٹل کا بھی اور کھانے وغیرہ کا سب ساتھ ہے اچھا اچھا تو اس میں بائی کار میں وہاں ہوٹل بھی وہیں مل جائے گی نیئرسٹ میں ہی اچھا تو شکریہ مجھے آپ نے اتنی معلومات دی جی جی میں ان شاء اللہ آپ سے رابطہ کروں گا آپ مجھے بتا دیجیے یا میں آپ سے رابطہ رہوں گا شکریہ جزاکم اللہ مجھے آپ نے اتنی معلومات دی اس کے لیے اللہ